ہندوستان کی تاریخ بہت ہی پرانی اور دولت سے بھرپور رہی ہے یہ ملک دنیا کا سب سے پرانی تہذیبوں کا گھر رہا ہے سندھو گھاٹی سبھیتا موریہ اور گپتا بنس مغل اور دلی سلطنت جیسے دوروں نے زمین کو روشن کیا ہے انگریزوں کی حکومت کے خلاف دیس کے ہر کونے سے آواز اٹھنے لگی کسی نے آندولن کیا اسٹوڈینٹ نے نعرہ لگایا مجھے سب سے زیادہ مہاتما گاندھی پسند ہے کیونکہ انہوں نے صرف ایک لیڈر کے طور پر نہیں بلکہ ایک سوچ ایک روپ میں قوم کو جوڑا انہوں نے کبھی ہنسا کا سہارا نہیں لیا ان کے ہتھیار صرف ستیا اور اہمسا تھے اس کے ساتھ سبھاش چند بوس جن کے جوش نے پورے دیس کو دہلا دیا بھگت سنگھ جن کی جوانی دیس کے نام قربان ہو گئی اور سردار پٹیل جنہوں نے آزادی کے بعد بھارت کو ایک جوڑ کر ایکتا کا مثال بنایا یہ سب آزادی کے ہیرو ہیں جواہر لعل نہرو نے آزاد بھارت کے پہلے پرائم منسٹر بن کر نیا بھارت کی بنیاد رکھے ان کے وژن ان کی سوچ اور ان کی لیڈرشپ نے نیا ہندوستان کو راستے پر ڈالا یہ سبھی لوگ صرف نام نہیں بلکہ ایک جذبہ ایک روح ہیں جو ہندوستان کے دل میں زندہ ہے آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں اپنے حق سے فیصلے خود لیتے ہیں اپنے زیادہ فخر سے رہتے ہیں یہ سب ان بزرگوں شہیدوں اور رہنماؤں کی وجہ سے ممکن ہو پایا ان کی قربانیوں کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سپنوں کے بھارت بنائیں جہاں امن ہو برابری ہو اور ہنسا کو عزت ملے